चित्रकलेंत पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांत आव्हात्मक अशें स्वरूप जाल्यार ह्यूमन फिगर्स जे आमी हात काडटा किवा पांय काडटा तोंड काडप हें मातशें आव्हानात्मक आसता कारण जर एक हात मोठो जालो खंयच्याय चित्रांत एका मनशाचो आनी दुसरो बारीक जालो जाल्यार तें विचित्र दिसता सो ही गजाल काडप सगळ्यांत डिफिकल्ट आसा पळोवपाक गेल्यार म्हाका आवड आसा ती आतां आतां ती डेवेलप जायत गेली पयलीं फक्त चित्रकला म्हणचे म्हाका फक्त पँटिग आवडटालें एब्सट्रॅक्ट काडप फक्त रंग भरप टॅक्शचर्ज दिवप हें म्हाका आवडटालें पूण हळूहळू जशें कोविड काळा नंतर जो टायम मेळ्ळो तातूंत तातूंत हांवें पॅन्सील स्कॅचिंग करपाक शिकलें सो ते स्कॅचिंगांत म्हाका आतां फेशियल फिचर्ज म्हणचे दोळे किंवा नाक वोंट दांत हे फिचर्ज काडपाक सारके येता एक पर्फेकशना कडेन पावत आयलां हांव म्हणना की इट वील बी पर्फेक्ट बट पावत आयलां सो म्हाका तें करपाक आवडटा हांवें जर खूब प्रॅक्टीस केली सो म्हाका तें काडपाक बऱ्या भशेन जमपाक लागलां बट हांवें हात काडपाक किंवा पांय काडपाक एक मनशाची फूल बॉडी काडपाक केन्ना चड जोर दिवंक ना सो ताचेर एक आव्हान कशें आसा म्हज्या खातीर सो तें काडपाक जर जाय तर बरीच म्हाका प्रॅक्टीस करची पडटली परत परत रिपिटेडली तशे तरेची रेफ्रंसाचे फोटोज घेवन फोटो काडट बसचे पडटलें जाल्यार तें ड्रॉइंग क्लियर जातलें आनी प्रॅक्टीसेन ताचे शेप्स ताचे सायझीज ताचे फिगर्स सारके येतलें अभ्यास करपाचो तातूंत तत्व आसा म्हणजे स्कॅचबूक घेवन ताचेर चॅक्स काडप हांव तर दोन दोन सॅंटिमिटराचे ब्लॉक्स करत स्क्वेर्ज आनी तातूंत एक फोटो घेवन सारको पयलीं ड्रो करप फोटो आनी मागीर तातूंत शेड दिवप जर अभ्यास करता जाल्यार तातूंत पॅन्सील शेडींगूच पयलीं करचें अशें म्हाका दिसता कलर्स घालपाक मागीर शिकप कारण ती सॅकेंड्री गजाल आसा कलर्स करपाकूच जाय अशें प्रत्येक गजालींत फिक्स्ड ना सो कलर जर जाय जाल्यार करूंक शकता बट कलर्स जर शिकता कशे भरप कशे शेड करप कसो ग्रेडियंट दिवप जाल्यार तुका पयलीं बारीक बारीक चित्रां काडचीं पडटलीं जशें की फूल काडचें पडटलें फुलांत एक रंग भरलें जर पींक सपोझ आमी गुलाबी रंग भरलो सपोझ जाल्यार भितर आमकां गुलाबीचे डिफ्रंट ग्रेडियंट यूज करचे पडटले जशे की डार्क कलर जातलो लायट जातलो वायट यूज जातलो ओर खंय तरी पींका वांगडा एक फेंट सामको ब्लॅक मिक्स जातलो तो शेड शेडो पडटलो वत पडलेलें आसतलें हें दाखोवपाक हे बारीक बारीक गजालींचर पयलीं पेंट करचें ताच्या मागीर कॅन्वसाचेर वचचें किंवा ऑयल पैंटिंगार वचचें सो पयलीं बॅसिक्स ऑयल पॅस्टलस घेवप किंवा पॅन्सील कलर्स हे घेवप आनी तांच्या मागीर हळू हळू वॉटर कलर्स घेवप वॉटर कलर्स डिफिकल्ट मिडियम आसा बट प्रॅक्टीस केल्यार तो सारको जाता सो पोस्टर कलर्स वॉटर कलर्स आनी एक्रिलीक हे तीन आनी तो चवथो सगळ्यांत डिफिकल्ट म्हणजे तो ऑयल पैंटिंग सो हे सगळे हातूंत डिफ्रंट गजाली यूज जाता ब्रशीज यूज जाता कंटैनर्स यूज जाता लिक्विड्स यूज जाता सो हें सगळें घेवन जर आमी हळूहळू एक एक बेसीक एक स्टॅप बाय स्टॅप जर करीत फुडें गेलीं जाल्यार अभ्यासूय बरे भशेन जातलो आनी ते शेप्स सायजीस आनी ताचो कलर जो टॅक्शचर येवपाक जाय तो बरे तरेन ग्लो जावन येतलो सो अभ्यास करतना ह्यो सगळ्यो गजाली बारीक बारीक नोट करून बारीक गजालींचेर जशें की फुलांचो फोर्म घेवप किंवा टॅबल घेवप ओर एक बोटल घेवप बोटलीचेर कलर फील करप म्हणजे पेपराचेरूच काडप बट शेप्स बारीक बारीक घेवन तांचेर करप व्हडले गजालींचेर मागीर वचप